हॅलो तालिगांव तालिगांव शॉप उलयतां आम आमच्या हांंगां देवळाक फंक्शन आसा तेक लागून व वॅजिटेबलाची ऑर्डर दिवपा जाय आसलेली म्हळ्ळ्या आतां तें जेवण आसा म्हणटरेर कांदे बटाट मागीर वाल पापडी मागीर तांबडी भाजी चिडकी मिडकी मागीर बटाट हें सगळें जाय आशिल्लें तुमगेर मेळट्लें यें आतां हें जेवण सगळें जेवण म्हणटरेर स सुमार पंद्र पंद्र किलो सगळें तें पडटलें पंदरा धर अशें किलो आ आनी आनी दर आतां सगळें वांगडा घेता म्हणटरेर तेक सगळें वांगडा मेळोन कितें डिस्कावंट बी मेळट सगळ्यांचो आ आनी तुमच्या हांगां म्हळ्ळ्यार टँपोर अशें ट्रक बी कितें आसा तें डिलिवर करपा कित्याक

आ एड्रेस हांगां आस तो तुमकां फोनाचेर म्हळ्ळ्यार मॅसेज करता आनी माय तें म्हळ्या केन्न तें बी सांगता म्हळ्या डेट आनी कित् ती अय आनी यें वाल पापडी बी म्हळ्यार कितें कटमिरी मेळट्ली अ कोतमिरी बी आसतली अ तेंवूय घाल कित्या सगळें कोतमीर म्हळ्ळ्या आतां तशी सुमार घाल म्हणट दोन किलो बी घाल आ आनी कितें तशें फळां बी आसता तुमचे थंय आ त तशें तशें विचारून सांगता तुम् आ तुमकां जर मेळ्या मागी कॉल करा म्हळ्यार तुमकां जर कोणा तुमचे शे तुमचे आ कॉल करा त माय फुळ्ळो ऑर्डर त तें फळां मेळ्ळीं आल्या फुडलो ऑर्डर तुमकां माई दिता परत आ बर ठँक् आ फळां तशीं म्हळ्ळ्यार केळीं मागीर बट एप्पल माई मँगो तशे जाय पडटलें अय तेंच आ तशें माय तें पळोवपा मेळट्लें न्हू मात्शें डिस्कावंट एकादे दितले तुमी ते आ तें मागीर एक मागी डिसकस करया हेजी आ ना आनी कांय ना सांग माई फुडल्या ते फुडले फावट बी करता न्हू माई परत आयल्या तेक ठँक्यू